बागवानीमे हमरा सभके कोनो भी पौधा जे रोपबय अड़हुले के जेनाकि पौधा रोपय छियै तऽ ओहिमे औजार चाही खुरपी कोदारि कल कोनो बाल्टी होना चाही तब कोनो आसपासके या अपने कलसँ पानी दैत छियै खुरपी लयके माटि कोरैत छियै कोदारिओ लऽ कऽ माटिए कोरय छियै ओहिमे कऽ पौधा दयके आ रोपलहुँ तकर बाद पानी ओहिमे कऽ देलहुँ बाल्टीनसँ कलसँ चलाके आओर जे छै से तहन ओ पौधा पैघ होइ छै ओहिमे धूपके भी जरुरत पड़ैत छै धूपमऽ होना चाही पौधा इएहसभ आ करोटिनो रोपबय तऽ इएहसभ करय पड़त कोरोटोनोकऽ खुरपीसँ अथी करबय माटिकऽ कोरबय कोरलाकऽ बाद ओहिमे कऽ दयकऽ ठल्लीके आ रोपि देबय आ रोपलाके बाद जे छै से माटिके सरिआकऽ तहन ओहिमे पानी देबय कलसँ चलाके इएह हमरा सभकऽ तऽ नल नहि छै वा नल छै तऽ नलेसँ पानी देबय